छोटे व्यवसाय में मैं जिनसे परिचित हूँ वे हैं ईट बनाने का व्यवसाय बकरी पालन का व्यवसाय जिससे मैं विशेष रूप से परिचित हूँ इसके बारे में मैं ईट के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ तरह तरह के ईंट बनाने वाले आते है वे अपने परिवार के साथ में रहते है और एक मोहल्ले का जैसा अनुभव होता है इसके साथ ही ऐसा लगता है कि वहाँ कोई एक परिवार बड़ा सा बसा हुआ है उनके दुख में दुखी सुख में सुखी रहना बच्चो की डिलेवरी तक होते मैंने वहाँ देखा है और उसके साथ ही शादी होते हुए भी मैंने वहाँ देखा है